हैलो हैलो डाक्टर साह्ब नमस्ते मैं थोआढ़े कशा पैह्ले बी पंदरा दिन क मतलब दवाई लैती फीवर दी ओह्दे ने मिकी फर्क नि होआ हां जी हां जी पता नेईं मतलब पंदरा पंदरा दिन पैह्ले बमार रेही बखार जकाम सिर पीड़ पर फर्क नी होएआ हां जी हां जी थोआढ़ी क्लिनिक कुत्थैं

दोमेल ऐ टाइमिंग हां जी कोई नी हां जी हां जी ठीक इत्थैं होंदे बस बमार होई गेदे फर्क नी पवै दा महां पुच्छने महां हां जी हां जी अच्छा थोआढ़ी क्लिनिक दोमेल ऐ टाइम नौ बजे हैना हां जी हां जी हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ